जी हलो जय झूलेलाल दी जी जी जी हा हा ॿ टे ॿ टे कंपनी जा चंपल आया आइन सुठा सुठा आया आहिनि आंटी खूब आहिनि चप्पल असांखे उन कंपनी जे पर्पज़ सां जी उहेईं तव्हांजे ॻोडनि जे पर्पज़ सां ई हूंदो हुनमें तव्हांखे रिलेक्स ॾींदो उनमें उहो हा हिकिड़ो कंपनी तव्हां दुकान ते अचो तव्हांखे ॾेखारे छॾिंदासि

जी जी तव्हां अचो दुकानु ते तव्हांखे ॾेखारींदासि सुठा सुठा चप्पल आहिनि इन पर्पज़ सां ठीकु आहे तव्हां अचो त तव्हांखे स्वागतु आहे जय झूलेलाल